भारतके सब भागमे जइसे कि बिहारमे मुख्यमन्त्रीके द्वारा बच्चाके साइकिल पोशाक राशि ईसब देबैके प्रति सरकार ई सोचलै कि जइसेमे हम कोइ बच्चाके साइकिल देबै लैपटॉप देबै तऽ पढ़ऽके लोभसँ इसकुल तक लऽ अएतै पढ़तै आगे तक बढ़तै जे योजना काम भी करैत हइ जे बच्चा नहिओ पढ़ऽ जाइत चाहै हइ ओ साइकिलके लोभसँ पोशाक राशिके लोभसँ जे कॉलेज जाइत हइ आओर इएह बच्चासब अच्छा तरीकासँ पढ़ै छै जकरा कारण मतलब कि अच्छासँ पढ़ैत हइ जकरा कारण बच्चाके अच्छा नम्बर अबैत हइ तऽ आओर जाहिसँ लैपटॉप मिलै छै कोइ प्रोत्साहन राशि मिल जाइ छै जकरासँ बच्चा आगे तक बढ़िकऽ पढ़ै छै आओर लोभ रहै छै बच्चाके कि हम अच्छासँ पढ़ब तऽ हम हमरा साइकिल मिल जाएत बढ़िआँसँ बढ़िआँ नम्बर आएत तऽ लैपटॉप मिलत पइसा मिल जाएत आओर हम आगे तक पढ़ब ई योजना सरकार द्वारा सरकार ठीके लगेले हइ कि बच्चाके कहुना आरके लोभ हेतै आओर बच्चा पढ़तै इसकुल ट्यूशन करतै पढ़तै आओर आगे बढ़तै तऽ ई योजना खराब नहिए हइ सरकार द्वारा सहिए सोचल गेल हइ कि हम बच्चाके कोनाहितो कऽ कऽ लोभ देबै तऽ बच्चा अइतै पढ़ऽ जइसे पइसा हो गेलै लैपटॉप उपटॉप ईसब दै छै ताकि बच्चा पढ़बो करै शिक्षित भी हो जाइ आओर बढ़िआँसँ बढ़िआँ कऽ कऽ पढ़तै अगर तऽ बच्चाके जे सहायता राशि भी मिल जाइ छै जकरा बच्चा आगे पढ़ि लै छै आओर ई योजना जे हइ सरकारके द्वारा बहुते ठीक योजना चलाएल गेलै विद्यार्थीके हकके लेल